जी हाँ मै डांस रील सटकट देखती हूँ सोसल मीडिया पर और मेरी पसंद का डांसर है रोहित शर्मा स सेफ सपना चौधरी सलमान खान और जारा खान और मैंने सोसल मिडिया पर फोलो करती हूँ उनकी पोस्ट देखती हूँ और रिल्स भी देखती हूँ और उनको देखते देखते खुद सट विडिओ बनाती अपलोड करती हूँ और मुझे उनके सोंग डांसर मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनके देखा देखि इ वि बहुत प्रेरणा मिलती है जैसा वे करते हैं वैसा करने का मन करता है बूस्ट करने का मन करता है और और वह अच्छे बहुत सिंगर है उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है वह अच्छे से सोंग करते हैं और बोलते भी अच्छे से हैं भाषा का प्रयोग भी अच्छे तरह से करते हैं और वह अच्छी अच्छी पोस्ट भी करते हैं और कॉमेडी भी विडिओ बनाते है डांसिंग करते हैं सोंग्डिंग करते हैं और